उदक उदकाचे शिवा आतां आमी जगपाक शकना उदक हें आमकां मेन म्हणून आमी उदकाची बरी काळजी घेवपाक जाय उदक बरें उरपा लागून आमी उदक गरम करपा जाय बरें उकळपा जाय गाळपा जाय आनी पिवपा जाय उदकाचो वापर आमी बरो करून करपा जाय उदक प्युरिफाय करपा जाय उदक जितलें आमी उकळून पिता तितलें उदक बरें कॉपरचें हितून उदक जर घालून पियत जाल्यार आनी बरें कॉपरचींच आयदनां उदका खातीर वापरपाक जाय उदक जाता तितलें उकळुनूच पिवपा जाय उकयळ्ळेलें उदक पिल्यार बरें